थोक बाजारमे ई जानकारी छै जे एक बारमे ज्यादासँ ज्यादा समान लेबयके जे होइ तऽ ओहिमे जे हइ से सस्तामे मिल जाइ छै एकर अलावा जे हइ से किराना दोकानमे भी इएह बात छै सब्जीके दाममे जे बदलाव बदलाव आयल छै तऽ ओहिमे सूखाके जे मौसम छै एकर प्रभाव छै ऑनलाइन खरीदारीके बारेमे ई छै जे वहाँपर सामान सस्ता मिलै छै आओर आसानीसँ घर तक उपलब्ध होयबाक चाही तऽ ईसभ जे हइ आधुनिक समयके माँग छै